جی میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں کئی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ تجربہ بہت ہی عمدہ رہا ہے جب ہم کسی نئی کتاب کو دوسری زبان میں پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا ربط اور ان کے الفاظ اور ترکیب وغیرہ سمجھنے میں بہت ہی عمدگی اور بہتری محسوس ہوتی ہے جو مزید شوق اور رغبت کو بڑھاتی ہے اسی طریقے سے ترجمہ شدہ ورژن کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو بھی ملتی ہیں میں نے اپنی مادری زبان میں یوں تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن ان میں سب سے بہتر کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے